पहले हम परंपरागत जैसे पहले मोर के पंख से हम लिखते थे और अब पेन से लिखते हैं हम पेन से लिखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जैसे लेपटॉप हो गया मोबाइल हो गया ये ये सब उपकरण अगर हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो उसके रोशनी के वजह से हमारे आँख पे आँख पर जोर जाता है हमारी आँख भी खराब हो सकती हैं और हम अगर हमें इस इस चीज का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि हम कागज और पेन से अगर लिखते हैं तो हम हमारे ऊपर कोई असर हमारे आँखों के ऊपर कोई असर नही जाएगा और हम इसे जब चाहें तब लिख सकते हैं और जैसे मोबाइल हो गया लेपटॉप हो गया ये ये सब चीज जब तक चार्ज रहेगा तभी तक घुस जाएगा तब तक होगा हालाँकि वर्षों में लिखने का तरीका बदल रहा है लेकिन हमें पेन और कागज का ही प्रयोग करना चाहिए इस मोबाइल और टाइप राइटर का प्रयोग हम अगर टाइप राइटर का भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे भी कोई उतनी दिक्कत तो है नहीं है क्योंकि हाँ आज कल की कंपनियों में पेन काॅपी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है जिससे अगर हमारा कागज है ये तो फट सकता है लेकिन अगर ये लेपटॉप है तो उसमें ये सब चीज़ें सुरक्षित भी रखी जा सकती हैं कई चीज़ें जो होती हैं हम किसी को दिखाना नहीं चाहते उसपे लॉक जैसे बुक है तो उसपे लॉक तो लग नहीं सकता है लेकिन अगर जैसे मोबाइल है लेपटाॅप हो गया अगर उसपे हम लॉक लगा देते हैं तो दूसरा कोई नही पढ़ सकता है जिसके पास पासवर्ड रहेगा सिर्फ वही देख सकता है और कागज और पेन पेन हो गया ये हमारी स्कूलों में और जैसे हमारे जे छोटे मोटो का काम में आज काम पर आ जाता है अगर जैसे किसी वस्तु को हम क्रय करना चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा है जिसे हम याद नहीं कर पा रहे हैं तो पेन और कागज से हम लिख लें कि जो और फिर वहाँ पे जाके हम क्रय आसानी से कर लेंगे लेकिन अगर हम लेपटॉप पे कोई सामान कोई वस्तु अगर लिख लेते हैं तो हम वहाँ पे थोड़ी ना लेपटॉप खाेल के देखेंगे हमें